जी सर विन्सेंट ही बोल रहा हूँ

जी सर हाँ हाँ तो सर इंटीरियर चाहिये कि आउटीरियर

अंदर साइड चाहिये तो कितने तक का सर बजट होगा अपना वन सी आर तक का वन सी आर तक का और कुछ सर आपका हो कुछ चाहा कि मतलब यहाँ पर लें इस एरिया में

हाँ वही मतलब आपके कुछ वो कि यहाँ पर होना चाहिए जैसे मतलब नहेल एरिया में या मेडिकल साइड या फिर विजयनगर साइड ऐसी कोई चाह आपकी अवेलबल सर सारी जगहों पर ही रहेंगे अभी प्लॉट पर एक दिक्कत रहेगी सर मेरे ख़्याल से अगर इंटीरियर में आप जाने कि मतलब अंदर साइड अगर सर आप प्लॉट लेने की कोशिश करे तो महंगा रहेगा सर पर थोड़ा जी है मतलब मान कर चलिए डेढ़ डेढ़ करोड़ तक का मान कर ही चलिए आप इंटीरियर में बाहर साइड पर थोड़ा सस्ता मिल सकता है आपको पर अंदर साइड पर महंगा ही मिलेगा जी सर

आस पास चाहिए सर उसके भँवरताल साइड तो सर यह क्या कहते हैं तीन पत्ती के थोड़ा आगे रहेगा तो काेई दिक्कत रहेगी सर अच्छा गार्डन के ही आस पास चाहिए आपको तो सर एक मिनट रुकिए मैं देख कर बता रहा हूँ वहाँ का कैसा क्या है सर वहाँ पर अपने दो से तीन प्लॉट मिलेंगे आपको कितने बी एच के तक के चहिए वैसे आपको अच्छा बनाओगे आ तो कितने स्क्वेयर फ़ीट तक की चाहिये होगी फिर भी मतलब अंदाजा कुछ पन्द्रह हज़ार सोलह हज़ार सत्रह हज़ार तक की सर तो सत्रह हज़ार तक की सर मिल जाएगी पर वो है महंगी मिलेगी सर बहुत सोलह सत्रह तक की मतलब कहा जाए कितने एक होगी यहाँ एक करोड़ सत्तर लाख समथिंग कुछ जाएगी सर रेट सर अभी भँवरताल क्योंकि गार्डन अभी उधर गार्डन बन गया है फिर यहाँ से फ़्लाईओवर भी नहीं है आस पास ही इसके सर रेट बढ़े हैं जमीनों के यह बात यह बात है

बाकी बाकी सर कम कराने का मैं देख सकता हूँ मैं कितना कम करा सकूँगा सामने वाले से बात करके और पेपर वेपर वर्क का सारा सर काम मेरा रहेगा अगर आप लेंगे ज़मीन सारा काम मेरा रहेगा आपको उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी सारा आपका वाइट में रहेगा पैसा एमपीबी साइड सर बहुत अच्छी है आपको आसानी से मिल भी जाएगा और उधर थोड़ा अगर चाहें तो थोड़ा सा सस्ते में भी मिल सकता है सर आपको बी सर आपको नए गाँव साइड चहिए कोई मकान प्लॉट खाली प्लॉट चाहिये तो प्लॉट सर नए गाँव साइड पर आपको मिल जाएगा प्लॉट आपका यही डेढ़ करोड़ समझ लिए मार्जिन पकड़ कर चलें तो डेढ़ तक का मिल जाएगा आराम से जी सर

यह अपना सर रहेगा साढ़े सोलग तक का मिल मिल सकता है सर अपन को साढ़े सोलह या पन्द्रह तक का

सर मिस्त्री विस्त्री का तो मैं तो नहीं करवा सकता पर कुछ कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो उनको उनका कॉन्टैक्ट आपको दे सकता हूँ सर